नमस्ते हमको वह थोड़ा सा मेकअप ओवर कराना था तो आपका रेट क्या है तो पूरा फ़ुल मेकअप करती हैं या मतलब जो थोड़ा बहुत होता है वह वाला दुल्हन मेकअप नहीं जैसे दुल्हन मेकअप का आपका चार्ज कितना है नही ऐसे थोड़ा जैसे कोई पार्टी वियर का इसमें जाने के लिए जैसे छः सौ पाँच सौ या सात सौ बारह सौ होता है अच्छा तो हमें कराना था दुल्हन मेकअप वाला तो आप घर पर आकर करेंगी या फिर वहाँ पर आना पड़ेगा तो उसका आप कितना चार्ज लेंगी अच्छा और समान तो आप मेकअप का पूरा समान लेकर आएंगी या फिर मुझे रखना पड़ेगा ठीक है आज शाम को आना है तो आप कब तक आएँगी अपना समान ओमान लेकर फिर आना पड़ेगा आपको और एक लोग को मतलब थोड़ा बहुत हल्का मेकअप करना है जैसे तो उसका चार्ज बताइए

तो आप उसका चार्ज बता दीजिए जो आप थोड़ा बहुत मेकअप करना है इसका

उन लोग को भी तो अपने ही मतलब मेकअप बॉक्स कर सकती है ना कि उन लोग अपना समान लाना पड़ेगा आप अपना जूड़ा उड़ा ला सकती हैं और महेंदी महेंदी लगाती हैं उसका चार्ज कितना है एक लोग का दोनोँ हाथ पर